जियां में गल्ल करनी आं स्विमिंग स्ट्रोक दियां ते मिं काफी पंज छे स्ट्रोकां मिं आंदियां स्विमिंग दियां बसपन कोला लेइयै ते में इक सिक्खी दी ही बटरफ्लाई आह्ली स्ट्रोक और इक फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल स्विमिंग ते कामन ऐ बट फ्री स्टाइल स्विमिंग च केह् होंदा कि साढ़ी जेह्ड़ी एनर्जी ऐ ओह् जैदा लगदी ऐ साढ़ी जान जैदा लगदी ऐ ओह्दे च ओह्दे कन्नै बंदा थोह्ड़ा जल्दी थकदा बट जेह्ड़ी डाक पैर्लिंग जां बैस्ट स्ट्रोक ऐसी जेह्ड़ी टैकनीक ऐ इदे कन्नै बंदा घट्ट थकदा ऐ थखदा ऐ पैह्ले ते मिगी दो ही आंदियां हां फिर में एन सी सी जोइन कीती उत्थे साढ़ी स्विमिंग आह्ले कैंप लगदे हे उत्थे बच्चें ओह् स्विमिंग सिखांदे हे जिनें स्विमिंग निं आंदी ही बट मिगी ते पैह्ले आंदी ही पर उत्थै जाइयै में दो तिन्न स्ट्रोकां मतलव साढ़े जेह्ड़े इंस्ट्रक्टर होंदे हे उत्थै जेह्ड़े साह्नू स्विमिंग सिखांदे हे उने दिक्खी दिक्खियै फालो कीतीयां ते ओह् मिगी आई गेईयां क्योंकि मिगी आलरेडी स्विमिंग आंदी ही ओह् मेरे वास्तै कुछ मुशलिक मुश्किल चीज ते हैनी ही बट सारें कोला अच्छा लग्गेआ मिगी डाग पैडलिंग ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा की मतलव अस इक जगाह् उप्पर स्टेबल होइयै स्विमिंग करी सकदे हे पैह्लै मिगी हैनी हा पता कि इक जगाह् पर वी असीं खड़ोइयै वी कि कुछ हत्थ पैर वी ल्हाईयै वी असीं स्विमिंग करी सकने आं ओह् जाइयै में अपने इंस्ट्रक्टर कोलो सिक्खी जो कि नेवी दे सी ओ वी ऐ हे साढ़े मतलव एन सी सी दे ते उंदे कोला सिक्खी उनै काफी अच्छा दस्सेआ कि एह्दा केह् बैनिफिट ऐ और केह् निं ऐ साह्नू अलग अलग स्ट्रोकां करनियां चाहिदियां ट्राय होर मतलब जैसे कि बैक स्ट्रोक होइयै डाग पैडलिंग बटरफ्लाई स्ट्रोक इक मेरी फेवरट ब्लैक बैक स्ट्रोक सारी जिस्सी असीं पुट्ठी तारी वी आक्खने होने और ओह् पुट्ठी तारी इन्नी मजेदार ऐ कुछ निं करना पानी उप्पर जाइयै लेट्टी जाओ तुसीं निं डुबदे में ते अजें तकर कदी डुब्बी निं मिगी बैक स्ट्रोक च इन्ना मजा आंदा इन्ना मजा आंदा जस्ट पानी उप्पर लेटना बस इन्ना ध्यान रक्खना कि कन्न च पानी निं बड़ी जा अब्बल ते अगर लादी होऐ स्विमिंग कैप फिर ते कोई दिक्कत ही निं बट अस अपने इत्थे लाग्गे आह्ली नैह्र च जन्ने होने फिर असीं स्विमिंग कैप लाइयै इ'यां थोह्ड़ा शर्म शर्म आंदी क्योंकि बाकि जेह्ड़े वी लोक होंदे अस अग्गे पास्से जेह्ड़े एह् जेह्ड़े वी ञ्यानें ञ्यूनें उत्थै न्हा दे होंदे उनैं ते लादी निं होंदी फिर एह् इक जना इ'यां बक्खरा अजीब ही लग्गना ते असी हैनी लान्ने होन्ने थोह्ड़ी फिर असैं अपने कन्नें दी सेफ्टी दा ध्यान रक्खने पौंदा बाकी मतलव स्विमिंग च बैक स्ट्रोक सारें कोला मि मस्त लग्गी अज तकर और सान थोआनू वी सारियां ट्राई करने चाहिदी